आतां सगल्या भुरग्यांक आतां सगल्या भुरग्यांक आमचें पुराण जें आसा आमचो जो धर्म हिंदू धर्म संस्कृताय ती सनातनी धर्मा बद्दल आवय बापूय आपल्या भुरग्याक आतां चडान चड ज्ञान दिवपाक सोदता किद्याक तें ज्ञान घेवन तीं फुडें वचून आपले धर्म पाळून सगळे तेंच्यांनी बरें अशें सगळ्या लोकांक करपाक जाय आपली संस्कृताय विसरनासतना सगल्यांक मान दिवन सगल्यांक बरें करपाक जाय अशें म्हणून आतां प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक संस्कार बरे दिता सनातनी धर्म हो शिकोपाक सोदता शिक्षणान म्हटला तें पयलीं आमकां सगले युरोपीयन अमेरिकन सगले आसताले बुकांचेर आमच्या हिंदू संस्कृतीच्या बद्दल कांय आसनाशिल्लें वयता थंय सगले ब्रटिशांचें कोण रोमन अंपायरांचें असलें आसतालें पण आतांच्या आतांच्या नीव एन ई पी म्हणजे न्यूव एज्युकेशन पॉलिसी हेतून आतां अशें रामायण महाभारत हें सगळे इन्क्लूड करपाचें थरयलां जातून सगले सगल्या भुरग्यांनी तें रामायण महाभारत शिकपाचें आनी त्या प्रमाणांत वागपाचें जें आमी शिकतात तेंच आमी आमचे गूण आंगान घेता अशें सायटिस्टांनी मानलां म्हणून जें किदें बऱ्या शिकयतलीं टिचर बरी वागणूक दितली बरें संस्कृतीक सनातनी धर्माच्या बद्दल शिकयतली आणी तेंच भुरग्यांनी आपल्या मनान घालून घेवन तें पाळप हें खूब गरजेचें आसा आनी म्हाका दिसता की जें आमी कितकेंय सांगलें आवय बापायनी जाल्यार भुरगीं आयकना पण जें किदें शिकता शाळेन टिचर जें किदें शिकयता तेंच भुरग्यांच्या तकलेन चड वता किद्याक तें एक शिक्षण अशें म्हणून आमी घरान कितकेंय शिकयलें जाल्यार चड भुरगीं शाळेन उरता सो शाळेंतल्यान तांकां तें शिकोवन तीं तशीं वागूंक लागलीं जाल्यार खूब बरें जातलें आमच्या तांच्या भुरग्यांच्या जिवनान एक वेगळो आकार येवपाक शकता संस्कृतायेचो आनी बऱ्या दर्जेन सगळें तीं पाळून तेंचो शिक्षणूय जातलें आनी धार्मीक विज्ञानूय तांकां मेळटलें अशें म्हाका दिसता